مجھے گاؤں بہت پسند ہے یہاں پر بہت ہریالی ہوتی ہے اور شہر کے مقابل وہاں پر زائد پولوشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہاں پر میں جا کر تر و تازہ محسوس کرتا ہوں اور شہر کے مقابلہ گاؤں کے لوگوں میں بہت بھائی چارگی ہوتی ہے وہاں پر جا کر ایک الگ ہی دماغی سکون محسوس ہوتا ہے اور گاؤں کے جھرنے جنگلات ندیاں تالاب ہوتے ہیں جو قدرت کا منظر پیش کرتے ہیں اور میں میرے گاؤں اور میں میرے گھر والے آم کے باغیچے میں جا کر آم توڑ کر کھاتے ہیں جو کہ بہت ہی تر و تازہ اور کیمکل فری ہوتے ہیں اس لیے مجھے گاؤں بہت زیادہ پسند ہے